दौड़मे जे छै से प्रतियोगितामे तऽ हम कएक बेर भाग लेने छी जेना सुपौल राष्ट्रीय मेलाके तरफसँ कएक बेर जे छै से आयोजन भेल छै आइसँ दस पन्द्रह बरस पहिने जाहिमे कि सुखपुरेके फील्डपर सँ दौड़ होइत रहै अहाँके जतेक ओ प्रतियोगिता जे छै से जिला लेवलके राखै आओर नओ किलोमीटरकेँ दौड़ होइत रहै आओर ओहिमे स्टार्टिंग जे छै से सुखपुरे फील्ड उच्च विद्यालय फील्डपरसँ एतय जे छै से दौड़ होइ आओर ओ सुपौल जे छै से गाँधी मैदान तक होइत रहै तऽ ओहिमे पाँचम छठम स्थान हमरा मिलल यऽ आओर सुखपुरके आओर बरुआरीके बसबिट्टीके ई सब आदमी जे छै फस्टो स्थानपर आओर एहि तरहके मानि लिअ कएक टा बीरपुरोमे एक दू बेर भेल छै आयोजन दौड़के ओहोमे हमसब सामेल भेल छी आओर अपना तऽ जे भेलहुँ से भेलहुँ आओर जादातरके हम सामेल करबैकेँ प्रयास करैत रहलहुँ एहि दुआरे जे सङ्घसँ जुड़ल रही आओर सङ्घसँ जुड़ैके रहै तऽ मतलब कएक पञ्चायतमे सङ्घक सङ्गठन रहै आओर ओ सङ्गठनमे जे शाखा लागै छै तऽ सबसँ पहिने जे छै से ध्वज लगायल जाइत छै आओर ध्वज लगेलाके बाद जे छै दौड़ आओर दौड़ भेलाके बादे जे छै से कोनो कार्यक्रम शुरू होइत छै दौड़ भेलाके बाद योग व्यायाम भेलाके बाद खेलकूद तकर बाद बौद्धिक तकर बाद जे छै से प्रार्थना तकर बाद फेर सभा समाप्ति एक घण्टाके कार्यक्रम होइत छै ताहिमे फर्स्टमे दौड़ैके कार्यक्रम रहैत छै तैँ दुआरे दौड़ एहि दुआरे रहैत छै जे पूरा शरीरके ब्लड या जे भी अथी छै एगदम सब आबि जाइके बात तकर बाद आओर सब कोनो कार्यक्रम जे छै से एहि दुआरे दौड़ जे छै से बहुत चीज छियैक आओर सबसँ कठिन अहाँके योग आओर सबसँ निरोग बनबै लए दौड़े छै दौड़सँ बढ़ि कऽ कोनो योग नहि छै दौड़के बादे जे छै से कोनो योग आबैत छै तऽ फेर कहबै अवस्था लोकके बेसी भए जाइत छै तऽ दौड़ नहि सकैए एहि दुआरे योग व्यायाम दिस जाइत छै अगर मानि लिअ योग व्यायाम छोड़ि दियौ अगर दौड़ टा अगर मानि लिअ कमसँ कम जे छै से चारि किलोमीटर तीन किलोमीटर अगर प्रत्येक दिन आदमी केओ दौड़ गेलै ओकरा लग कोनो रोग नहि आबि सकै छै सब रोग जे छै से ओकरा लगसँ भागल रहतै तऽ ओकर बाद जे छै से लोकके उमर बेसी होइके बाद दौड़ैमे लोकके परिश्रम होइत छै तैँ दुआरे लोग चारि किलोमीटर पाँच किलोमीटर बुलै छथिन कियाक तऽ दौड़ैमे परिश्रम हेतैक लेकिन दौड़सँ बढ़िकऽ योगे नहि छै